बॉलीवुड में आई हुई अभी हाल ही मूवी एनिमल और उसके पूर्व में आई मूवी के जी एफ टू में अभिनेता द्वारा पहने गए वस्त्रों मुझे बहुत ही पसंद आए मैंने उन वस्त्रों को पहनने उनको ढूंढ करके स्वयं के लिए सिलवाने का पूरा प्रयत्न किया और मैं इसमें सफल भी रहा मैंने उनके डिज़ाइन के वस्त्रों को सिलवा करके पहना जो कि मुझे बहुत ही पसंद आए साथ ही मैं मेरे साथी भाई बहनों को भी ये बहुत ही पसंद आए